जोंनि ओनसोलफोराव सुबुंफोरा जानाय सरासनस्रायारि देहायारि जेंनाफोरा जाबाय बांसिनानो गगा मोननाय लोमजानाय खिनाय बेफोरबायदिया जायो गगा मोननायनि जाहोनाव जाहोना जाबाय गोबां लामाफ्रानो गाज्रि ओंखायनो जेराव जों थांनांगौ जायो बेयाव थाङोब्ला मास्क लायाब्ला धुलाफोरा गन्थंजों हाबलांनानै बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय बिदिया जायो आरो जोंनि ओनसोलारि ओनसोलाव गोबां गरमनि जाहोनाव देहायारि जेंना खर' सानाय आरो खर' सानाय गगा मोननाय बिदि जायो आरो जोंनि ओनसोलाव दानि दा जों नुनो मोननाय बेरामफ्रा जाबाय हाइ प्रेसार बा ल' प्रेसार ल' हाइ प्रेसार आव गोलैनानै गोबां सुबुङानो गोलैनानै थानांगौ जायो पेरालाइस जानानै थोंसे आथिं बा थोंसे आखाइ बिदिनो खामानि गैयै जानानै थानांगौ जायो गोबाङानो न'खरारि जेंनायाव गोलैनांगौ जायो बिदि बांसिन जोंनि ओनसोलाव नुनाय बेरामा थाइर'द किदनि किदनि गाज्रि जानाय बिदिनो हाइ प्रेसार आव गोलैनानै गोबां सुबुङा जखम जानानै थानाय देहायारि गाज्रि जानानै थानाय गोबां सुबुंफोर दङ ओमफ्राय आरो बांसिनानो हाइ प्रेसार आव गोलैनाय सुबुंफोर दं ओमफ्राय गगा मोननाय खर' सानाय बेफोर बेफोरो जाबायानो थाखायो